रादाब होनबाथ' जोङो गोदोनि दिनाव पेपार टि भि निउसपेपार बिदिखौ सानोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो आखाय आखाय बयनिबो आखायावनो मबाइल थायो जों बेफोरनिफ्रायनो खबर लानो हायो आरो गोदोनि दिनावथ' बेबादि गैयामोन गोदो नों मोनसे ओ मोनसे जायगायाव बल जोहैनो थांबाबो खुगाजों खुगा लेंनानै गामि बेरायलायनानैसो लानानै थांनांगौ जायोमोन आरो दानि जुगावथ' बिदि गैया बेबादि नङा ओरैनो फन मोनसे हरबानो बयबो जायो आरोखि ओमफ्राय आरो ओम दानि जि दानि बे मबाइल जुगाव ओ दसेनो बबेबा मोनसे जायगायाव खेला जानायखौबो जों म दसेनो मबाइल नि गेजेरजोंनो खबर लाहरनो हायो बा खबर मोनो आरो आरो गोबां फैबाय आजिखालि माने बुंनो थाङोबा जोङो दस्रा जायगाखौबो बे नैबे मोनसे जायगायावनो नुनाय बादि मोनो आरो ओमफ्राय गोदोनि दिनावथ' जोङो मोनसे जायगायाव खेला गेलेनो थांबाबो बहुथ मानसिखौ लेंथुमनांगौ जायोमोन प्लेयार फोरखौ बासिनांगौ जायोमोन नाथाय दानि जुगावथ' बिदि गैला मबाइल जोंनो जों गासिखौबो दसेनि गेजेरावनो ज' खालामनानै मोनसे जायगायाव गेलेहैनो हायो बेखौ जों खबर मोनो आरो आरो दानि दानि बे ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो पेपार टि भि रेदिअ' बेफोरजोंसो खबर लानाय जायोमोन मोनसे खेलानि सोमोन्दै नाथाय दानि जुगाव बिदि नङा मबाइल खुलिनाय लोगो लोगोनो नोङो मबे जायगायाव मबे खयथा टाइम निफ्राय जादोंमोन बेफोर गासिबो मिथिजोबनो हायो आरो मैया नोङो मैयाबो कक्राझाराव मोनसे दुरान्ड काप होननाय मोनसे आरमि फोरनि खेला जादोंमोन आरो बेवनो ओ गोबां मानसिफ्रा टिकिट मोनिनि हालाय हाफाय बेफोरखौबो जोङो मबाइलावनो नुबाय थाबाय आरो मैया खेला खेलाखौबो लाइभ सोरबा सोरबा हगारबाय बेखौबो जोङो जायगायावनो माने थानानै बै जे जायगायाव खेला जादों बे जायगायाव थानाय बादि मोनलायलायबाय बेफोरखौनो नायबाय थाबाय न'आव जिरायनानै आरो बिदिनो खबर लायो आरो आजिखालि बहुथ आपग्रेड जाबाय माने बै जायगायाव थांबाबो बै जायगायाव जानाय खेलाखौनो जों नै बे आराम न'आव जिरायनानै नायगासिनो दं आरो ओम बिदिनो आरो दानि जुगाव निउसपेपार खौबो नुबांला टि भि टि भि टि भि आवबो नुयो नुनाया खिन्थु टि भि खौबो बा बाराबा बाहायबांला रेदिअ' आथ' गैखालायानो ओ दा मबाइल मबाइल जुग होनबाबो ओ भुल जानाय नङा आरो माने मबाइलाव आखाय सालायबानो नोङो मोनसे सेरानायावनो गासिबो दुनियायाव मा जादों मा गैया बे मबाइलावनो नुजोबो नालाय ओंखायनो दा मबाइल जोंनो खबर लायोखौ होनजागोन आरो ओमफ्राय माने आगोल आगोलथ' बिदि गैयामोन जोङो मबाइल हो गोदो मबाइला जेनबा नेट आ मा बेखौनो मोनथिया बा ओ बेलिडिटि ल' सोनांगौ बेखौल' मोनथिगौ नेट ओ नेटा मारै मारै जायो मारै मारै खालामनांगौ गुगोला माखौ होनो जेबोखौनो मोनथियामोन आरो दा गुगोल दा मबाइल लानाय लोगो लोगो नों फर जि ट्रि जि फाइभ जि बेफोरबायदि नेट पेक माखासे पेकेज दंखायो बेखौ सोनानै आराम लानानै जोङो नेट एक्सेस खालामनानै नेट आवनो गासिबो सार्स खालामनानै मोनजोबो आरो जायगायावनो नुनाय बादि जाबाय आरो थारमाने ओमफ्राय दानि जुगावथ' गेलेमुनि रादाब होनोबा दानि जुगावथ' मबाइलावनो नुजोबबाय गासिखौबो माने बहायबा खेला जादों बहायबा ओ फुटबल जादों ओ बहायबा क्रिकेट जादों बहायबा काबादि जादों बहायबा टेनिस जादों गासिबो मबाइलावनो नुजोबनाय जायो आरो आमफ्राय जोंनि गामि गामि आ गामियारि ओनसोलावबो दानि जुगाव मबाइल खौनो बाहायो आरो मबाइल जोंनो खबर लाजोबो बबे जाय बबे जायगायाव मा खेला जादों बबे जायगायाव मा मा खेला जानायाव बबे टिमा आवगायलांदों बबे टिमा जेनदों गासिबो मबाइलावनो नुजोबनाय जायो आरो ओ ओ गोदोनि दिनावथ' नोङो ओ दिनै खेला जाबाय बे रि खेलानि खबरखौनो गाबोनसो मोननाय जायो आरो माखासे जायगायावथ' ओ टि भि आनो गैखाया ओ रेदिअ' आनो गैयामोन सोरनावबा सोरनावबा आरो निउसपेपाराबोथ' बबेबा बबेबा गामियाव थाङानो ओंखायनो जोङो गोदोनि दिननिख्रुइ दा बहुथ एडबानस ओ स्टेसाव दं होनजानो बुंजायो आरो आरो ओम ख' खबर लानायफ्राथ' बिदिनसै ओम दानि जुगाव मबाइल मबाइल जोंनो टि भि जोंनो आरो निउस परटेल जोंनो इउटुब जोंनो बेफोरजोंनो ओ मोनजोबो दानि जुगाव खेला जानायफोरखौ आरो जों जों बेखौ जों जोंनि जि दिनाव बेफोरखौनो बाहायनायनानै जोङो गासिबनिबो खेला दुलाफोरनि खबरखौ लानाय जायो आरो माने बै जायगायाव थांनांलायला आरो बै खेलायाव माबोरै जादों मा बेरदों माबोरै सोर माबायदि गेलेनानै माबायदि सोनानै माबायदि देरहाखो बा सोर माबायदि गेलेनानै माबायदि गेलेनानै जेनखो बेफोरखौ गासिबो जों मबाइलावनो नुजोबो ओंखायनो दा जोङो जायगायावनो थानानै बै खेला गेलेगिरिफोरजों समान गेलानायफोरबादि जानानै आराम जायगायावनो खबर लाजोबनो हायो गोदोनि दिनावथ' बिदि नङामोन गोदोनि दिनाव खेला खेला मोनसे जायगायाव थांनानै गेलेहैनांगौ आरो गेलानानै बहाबा बहाबा आगाद जानाय मा जानाय जानानै आरो न'आव फैफिनबावनांगौ बहुथ खस्थ'मोन बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो दासिम खेलाफोरखौ गेलेबोबाय थादोंमोन नाथाय दानि जुगावथ' बिदि नंला दा बेफोरनोसै आरो बिदिनो मो जोङो दानि जुगाव खेला गेलेनायखौ जों बिदिनो टि भि मबाइल इउटुब बेफोरजोंनो जोङो खबर लालायलायनो हायो आरो आरो दा मैया दुरान्ड काप दिनै कक्राझाराव जानानै थांबाय बेखौबो बहुथ मानसियानो टिकेट टिकेट नि थाखाय बुलाय सोलाय जाबाय जायगायाव थाङो सोरबाबा जायगायाव थांनानै नायथारबाय खस्थ' मस्थ' दो दै अखा बारजों बारनि गेजेरजोंब्लाबो आरो सोरबाबा न'आवनो थानानै नायबाय थाबाय ओ अन माने दिजिटेलि डिजिटेलि बुंनो थाङोबा जों दानि जुगाव जों डिजिटेलि खेलाफोरखौ नायो आरो आगोलनि दिनावथ' बिदि नङामोन आगोलनि दिनाव मोनसे खेला मोनसे जायगायाव खेला जायोबा थांनानै नायथारनांगौ जायोमोन दाथ' आरो म मबाइल इउटिउब ओम अनेक ससियेल मेडिया यावबो नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनसै आरो ओम दा निउसपेपारा बोथ' बारा सोलिबांला आरो निउसपेपार खौनो रावनावबो नुनो थांला आरो